योग कक्षाओं में मैंने भाग लिया हैं बचपन में हमारे ईस्कूल में ही योग की कक्षाएँ हुआ करती थीं और साथ ही साथ मोहल्ले में भी योग की कक्षाएँ हुआ करती थी इसमें मैं मैं हमेशा सहभागिता करता था और इसके आलावा घर पे भी समय पर बड़े बुजुर्गों के साथ मैंने योग किया है और भिन्नता की बात करें तो कक्षाओं में हमें एक एक शिक्षक होता है जो हमें हमारी गलतियों और उसपे हमें बताता है कि हमने योग में कौन सी गलतियाँ की और यहाँ यह आसन किस प्रकार से करना चाहिए था परंतु घर पे वो संसाधन उपलब्ध न होने के कारण हमारी गलतियों पे हमें ध्यान नहीं जाता है साथ साथ ही यदि हम यदि हम प्रशिक्षण शिक्षकों के साथ यदि हम योग करते हैं तो हमें उस प्रकार वातावरण निर्मित होता है कि हम हमारा योग सफल हो जो सकें इसके साथ ही घर में योग करने पर हमें उस प्रकार का वातावरण उपलब्ध नहीं हो पाता है जिससे जिसकी वजह से हम हमारे योग का उतना फल हमें प्राप्त नहीं हो पाता हैं